नमस्ते मैम बोलिए हाँ मैम मिल जाए हाँ हाँ है बोलिए मिल जाएगा रोहू भी है भिंगी भी है हाँ है रोहू जो है तीन सौ रुपये के जी है और झिंगी झिंगी वाला मच्छी जो है ढाई सौ रुपया के जी एकदम ताज़ा हम लोग नहीं नहीं हम ऐसा नहीं रखते हैं सुबह सुबह ताज़ा ताज़ा रखते हैं मैम हम बासी नहीं बेचते हैं और जीता जी मतलब मरा हुआ मच्छी नहीं है ज़िंदा मछली है मैम

पूरा एकदम जैसा आप चाहेंगे छोटा में भी मिल जाएगा और बड़ा में भी मिल जाए और प्रकार के भी मेरे यहाँ मछलियाँ हैं जैसा आपको चाहिए सदरी भी है झींगा भी है आपको जैसा मछली चाहिए मेरे यहाँ सब प्रकार का मछली में और सब ताज़ा मछली है और ज़िंदा मछली है मरा हुआ नहीं मछली है मैम आइए आ आइएगा आप दुकान पे देखिएगा आप जैसे लीजिएगा वैसा मिलेगा आपको

एकदम सही लगाएँगे आप आए हाँ हाँ पाँच जैसा आपको जितना किलो लेना है आप ले सकते हैं बट आप कितने बजे आएँगे हाँ ठीक है आइए शाम में भी आ सकते हैं अभी तो धूप ऊप है शाम में आएँगे हम आप जब आएँगे तो हम आपको ताज़ा ही मछली देंगे हम बासी रखते ही नहीं है आप देखिएगा खाइएगा तो फिर लेने के बाद आप हाँ हाँ नहीं नहीं आपको महँगा नहीं देंगे आप आइएगा तो लेंगे तो काहे महँगा देंगे हाँ तीन सौ भाई है सही हाँ सही दाम लगाएँगे मैम हम महँगा नहीं लगाएँगे आपको

दे देंगे दे देंगे भैया हाँ हाँ भैया को साथ में लेके आइए क्योंकि मैं हसबैंड लोग अच्छे से पहचान लेंगे ना मछली कैसा है कैसा नहीं है

आज हाँ आप अकेले भी आएँगे तो कोई दिक़्क़त नहीं हम गलत नहीं लगा देंगे आपको सही ही देंगे नहीं नहीं गलत नहीं नहीं तीस सौ रुपये बताए ना आइएगा तो आइएगा तो भाई कम कर देंगे ऐसी बात नहीं है आइए हाँ हाँ एकदम एकदम नहीं नहीं हम देंगे अच्छे दाम से आपको देंगे आप जैसा चाहेंगे ठीक है ठीक है धन्यवाद